آج کے دور میں دلی میں تعلیمی اساتذہ کم ہیں ہونے کی کارن آج کل اپنے بچوں کو آدمی ڈبل ڈبل ٹیوشن کروا رہے ہیں تاکہ تعلیمی بہترین تعلیمی اس کے حاصل ہو اور وہ بچے کو اچھی طرح سے پڑھا سکے اور اپ اپنے طرح بچے کو انٹیلیجینٹ بنا سکے اور اساتذہ کم ہونے کے کارن اس کو دو بہترین طریقے سے تعلیم دیا جا رہا ہے اور ڈبل ان پہ محنت کیا جا رہا ہے تاکہ وہ جلد سے جلد اساتذہ بن جائے استاد بن جائے ٹیچر بن جائے اور وہ پھر دوسرے بچے کو اسی طرح پڑھانے کی بہترین تعلیم دے اور وہ بہترین ٹیچر بنے